समयके साथ साथ हमर योगक अभ्यास जे अछि से बहुत ज्यादा विकसित भेल पहिने जे हम दू तीन बेर कपालभाति भस्रिका या अनुलोम विलोम करैत करैत हम ओहिसँ ज्यादा सक्षम नहि होइत छलहुँ लेकिन आइ समयके साथ जँ जँ हम योगक अभ्यास करय सकलहुँ मतलब साँसके स्टेमिना यानी कि रोकनाइ ओकर क्षमताके हमरा अन्दरमे ओकर क्षमताके बढ़ावा भेल आब काफी समयक उपरान्त अभ्यास कयलाक बाद साँसपर नियन्त्रण कोन प्राणायाम कोन आसनमे कखन कोना करबाक चाही आओर कतेक काल तक रुकबाक चाही साँसकेँ रोकबाक चाही ओ हमरा बहुत ज्यादा अभ्यासके दौरान विकसित भेल जाहिमे जतय हम एक मिनटके समय नहि कऽ सकैत छलहुँ ओ आइ हम दस मिनट तक कऽ सकैत छी पन्द्रह मिनट तक कऽ सकैत छी